میرے ضلع میں ایک عبادت گاہ جو مشہور و معروف ہے ملک بھر میں اور بیرون ممالک میں جو کہ ہے مکہ مسجد یہاں پر موجود ہے جس میں تقریبا ایک بار میں دس ہزار افراد عبادت کر سکتے ہیں اور یہاں کے تہواروں میں مشہور و معروف تیوہار جو کہ ہے محرّم کا تیوہار دس محرّم یعنی عاشورے کا دس محرّم کا جو ہے بی بی کا عَلم جلوس کہہ کر یہاں پر جو جلوس نکالا جاتا ہے عَلم مبارک نکالا جاتا ہے بہت مشہور و معروف ہے جو کہ دیگر کمیٹیاں اسے انجام دیتی ہیں اس پہ خدمات انجام دیتی ہیں یہاں پر اور جو کہ عالمی سطح پر مشہور عَلم مبارک کہا جاتا ہے روایتوں میں ہے کہ یہ تقریبا دو سو سے تین سو سالہ قدیم منائے جانے والا تیوہار ہے